اردو میرے زندگی کا سب سے پہلے ہی تعلیم ہے جیسے کہ ہم سب میں ہوتا ہے پہلے اردو پڑھایا جاتا اور اردو میرے لیے بہت ہی خوبصورت خوبصورت تعلیم ہے ہم بہت ہی پسند کرتے ہیں اردو کو جیسے کہ اردو پڑھنا لکھنا بولنا ہنسنا کھیلنا اس میں ہی میرا زندگی بستے ہیں جیسے کہ اردو ہم بہت ہی پانچ سال جب ہم بارہ سال کے تھے تو اردو بہت ہی اچھے سے لکھ لیتے تھے پڑھ لیتے تھے اور پھر اس میں ہی کچھ ہی کچھ نکال کے شبد اور اس میں جوڑ لیتے تھے ہم جو ہے اردو میرا ہی بہت ہی پسندیدہ ہے اردو بہت ہی خوبصورت وشے ہے جیسے کہ تعلیم بہت ہی اچھے ہیں جیسے ہم بہت ہی پسند کرتے ہیں اردو کو پڑھنا لکھنا لوگوں کو سنانا لوگوں کو یاد کروانا لوگوں کو پڑھوانا اور پھر ہمارے پاس بہت ہی بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے اردو تعلیم سیکھنے کے لیے لکھنے کے لیے اور پھر ہم جو ہے نا اس سب بچہ کو پڑھاتے ہیں اردو تعلیم سکھاتے ہیں اور پھر ہمارے بہت ہی بہت ہی خوبصورت وشے ہیں اردو تعلیم بہت ہی اچھی وشے ہیں اور کے بارے میں ہم بہت ہی پسندیدہ اور میرے ہم ان کے ہی وجہ سے اردو سیکھ پائیں اور لکھنے کے لیے جان پائے اردو میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑی ہی مہتوپورن چیز ہیں وہ چیز تعلیمی ہیں اور پر ان سے ہی ہم ان سب بچوں کو بھی تعلیم دے سکوں دے دینے کے لیے بہت ہی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کرے کہ اردو تعلیم ہر بچوں کو آئے آمین